ہیلو ہاں جی سر گڈ آفٹر نون ہاں سر میرے كو ایک ریكویسٹ كرنا تھا سر مجھے میرا ٹی سی چاہیے تھا سر ایكچولی نہ میرے فادر كا والد صاحب كا بنگال میں ٹرانسفر ہو گیا ہے ہاں جی سر تو اس كے لیے مجھے ٹی سی چاہیے تھا ہم لوگ بنگال شفٹ ہو جائیں گے تو میں میری آگے كی جو تعلیم ہے ادھر كسی اسكول میں كروں گا سر والد صاحب تو اگلے مہینے سے ڈیوٹی ہے شفٹنگ ان كی پوسٹنگ اگلے مہینے سے ہے وہ جوائن كرلیں گے تو ان كے جانے سے وہاں پر جوائن كرنے سے پہلے پہلے مجھے وہاں جا كر ایڈمیشن وغیرہ لینا ہے ہاں جی سر تو آپ اگر مجھے دو تین دن كے اندر مجھے ٹی سی دے دیتے ہیں سر تو میں اپنا آگے كام كروا سكتا ہوں جی جی سر چلے گا میں نے سر بات كی تھی ہمارے ایڈمسٹرل ڈپارٹمنٹ میں تو انہوں نے ایسا كہا تھا كہ آپ اپلیكیشن لكھ كر جو آپ كے ایچ او ڈی ہیں ایچ او ڈی سے آپ اس كا آپ كا سر اسٹیمپ پیپر آپ کی سگنیچر لگے گی

جی سر تو تھینک یو سر ویری مچ میں آپ كو سر كل دوپہر میں سر لنچ سے پہلے لا كر دوں گیارہ بارہ بجے تک سر آپ اویلیبل ہو جاؤ گے تھینک یو سر تو سر میں آپ كو آتا ہوں میں صبح میں آپ كو دے دیتا ہوں سر آپ اپنا پلیز كروا دیجیے بكاؤز اس سے جتنا ڈلے ہوگا نا سر تو میرے كو ادھر آگے اتنا پرابلم ہوگا تھینک یو سر ہیو اے گڈ ڈے سر